पाणी साफ़ु करण जा सभिनि खां सुठा ऐं घरेलू उपाए आहिनि पहिरियों त छाणी खणिजे छाणी में पाणी विझण सां छ छंची ऐं सुठो साफ़ु सुथरो थी थो निकिरे ऐं पाणी जे जेॾीमहिल नल तो अचे उन में अगरि तव्हांखे पाणी साफ़ु करिणो आहे त नल ते कपिड़ो ॿधी लाइणु खपे ऐं कपिड़े सां बि पाणी छणिजी सुठो साफ़ु थो थी वञे ऐं झटि सां अगरि पाणी साफ़ु करिणो अथव त पाणी खे पाणी में फिटकी विझी उन खे गरम करे पो छाणिजे त झटि सां पाणी साफ़ु ऐं शुद्ध थो थी सघिजे पाणी साफ़ु करण जा पंहिंजा घरेलू उपाय घणेई आहिनि ऐं